हेलो आप आप स्वास्थकर्मी हैं समस्तीपुर में अच्छा तो हमको एगो पेसेन्ट देखाना है हॉस्पिटल हॉस्पिटल का का यह है हाँ हाँ है अच्छा तो सबरपुर समस्तीपुर में ना है समस्तीपुर में तो स समस्तीपुर में और दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी हाँ समस

पहले सब माने समय समय से मान लीजिए कि मरीज़ जब इमरजेंसी में गया तो तुरंत उसको यह होता है ह डाक्टर लोग वहाँ रहते हैं हाँ हाँ अच्छा तो जो पेसेंट को उसके बाद जाँच के लिए बाहर भी जाना पड़ता है क्या और सरकारी व्यवस्था अच्छा हैं अब सरकारी व्यवस्था है हाँ सरकारी व्यवस्था तो अच्छा

अच्छा तो आप मरीज़ के वहाँ रहने के लिए क्या सब व्यवस्था है उसके लिए मा उसके लिए वहाँ सीट है हाँ तो हाँ कि तो ऐसे ऐसे उसके खाने पीने की भी व्यवस्था होती है मरीज़ के साथ जो एक आध दो आदमी तो रहता ही है उनकी भी खाने पीने की व्यवस्था होती है और अच्छा हाँ साफ़ अथी अस्पताल के सफ़ाई सफ़ाई की क्या व्यवस्था अच्छा अच्छा मान लीजिए कि कोई मरीज़ वहाँ विशेष परिस्थिति में अगर यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है माने तो विशेष परिस्थिति में तब क्या होगा तो उसको वह तो उसको पैसेंट तो मरीज़ को अपने जो ले जाना पड़ेगा कि हॉस्पिटल व्यवस्था करके भेज हाँ विभाग विभाग भेज देगा